आङो उलनि थुफि सुनो रोंगौ ओमफ्राय मुजा सुइथार बेफोरखौ सुथाबो आङो बिनिफ्राय हिउबो फालिफोरावबो फालिफोराव बिदिनो थुफि थुफि डिजाइन खालामनो रोंगौ बेनिफ्राय दख'नाफोरावबो साइटआव डिजाइन हारसिं आखाइजों सुथाबनानै एम्ब्रदारि बेफोरखौबो आङो गावनो सुथाबो बेनिफ्राय गय बाथायाव होनाय बै टेबोल क्लथ बायदि फिसा फिसा बिखौ बान्थायाव होयो बेनिफ्राय टेबोल क्लथफोरखौबो उलनि आं आखाइजोंनो हेबो